मां नानिकि आॾवाणी हा प्यारा मां तोखां पुछणु थो चाहियां त हिकिड़ो छोकिरो आहे मुंहिंजो सुञातल आहे ऐं हुन वीचारे खे सर्टीफिकेट खपे अकादिमिक सर्टीफिकेट हिकिड़ो आहे जे को स्कॉलर थियो आहे ऐं हुनजो स्कॉलरशिप जो सर्टीफिकेट बि पर हुन में थोरो मुंझे थो त हुन लाइ छा करणु खपे अ असांखे जे का डिजीलॉकर खां ऐं उहो सर्टीफिकेट घुराए हुनखे ॾियणो पिए छो जो आधार काड पेन काड ऐं इहे सभु खपेनि त डिजीलॉकर सां घुराए ऐं हुनखे ॾेई सघूं था या हिन में कहिड़ी तव्हां कुझु मदद करे सघंदा महिरबानी करे ॿुधाइजो